मां तांखे ॿुधाइण थो चाहियां की सिंगिंग लाइ ॾाढी महिनत ऐं तपस्या करणी पवंदी आहे जेकी सिंगिंग जेको सिखणु चाहे थो इन खे रात ॾींहुं एॾी तपस्या करणी पवंदी आहे सारेगामा रियास कंहिंखे गुरू ठाहे करे ऐं सिखणी पवंदी आहे ऐं संगीत हिकिड़ो अहिड़ी शइ आहे जेको दिलि सां सिखे उन जा भाग न्यारा थी वेंदा आहिनि संगीत सिखण लाइ पंहिंजो तनु मनु धनु सभु अर्पणु करिणो पवंदो आहे ऐं हिन ई संगीत जो आहे संगीत जेको आहे सिखण लाइ माण्हूअ खे न टाइम न राति कुझु न ॾिस ॾिसणो पवंदो आहे संगीत ॾाढी ज़बरदस्त शइ आहे हिन खे जेको सिखंदो उन जा भाॻ खुलंदा